اردو زبان بولنے والے زیادہ تر مسلمان ہوتے ہیں اور وہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ ادب و احترام کے ساتھ سلام کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہیں اور غیربرادریوں میں عموماً جو اردو ادب سے تعلق رکھتے ہیں وہ جب بھی مخاطب ہوتے ہیں آداب کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ آپسی بات چیت میں بھی اردو میں ادب و احترام کا دائرہ موجود رہتا ہے جیسے کسی کو اگر مخاطب کرتے ہیں تو ہم آپ یا تم کے بجائے آپ کہنا پسند کرتے ہیں اسی طرح اردو زبان سب سے پیاری زبان ہیں اردو ہندوستان کی مادری زبان ہے اردو بہت ہی اچھی اور بہت ہی پیاری زبان ہیں اردو مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام تر غیرمسلموں کے لیے بھی اہم اور مضبوط مانی جاتی ہے